आंहा दावबायनायनि बारा हुदा गैया गोदो सिगां समफोराव एसे एनै दावबायदोंमोन सेंग्रा समाव दा बारा गोजान दावबायनाय जाला गोदोनि दिनाव जोङो दावबायोब्ला सिटि बास आरो मिनि बास जोंसो जोङो दावबायनाय जायोमोन दानि मुगायाव गोबां फिसा फिसौ गारि कार सुपार बास बायदि ओंखारबाय गोजान गोजान लं जार्नि सुपार बास फोर गुवाहाटियाव थांनाय बा सिलिगुरियाव थांनाय बायदि बायदि जायगायाव थांनायनि दावबायारि सुपार बास फोर दंसै दा गोदोनि दिनावहाय ओ दावबायनायनि बेसेनाबो खममोन भारा गारि भाराफ्राबो खममोन दानि मुगायाव दामफ्राबो बारा जाजोबबाय ससे लामा थांबानो आजां गाजां दाम लायो दा आङो बांद्राय दावबायिखाय दा बांद्राय मिथिला गारिफोरनि बेसेनफोरखौबो दावबायनायनि बेसेनफोरखौबो आं बारा मिन्थिजोबला थेवबो सम सम सुंद' सुंद' खाथि खाथि बाजार जाहैनायफ्राव दावबायनायफ्राव जोङो गारि गाखोनांगौ जायो दा बेवहाय जोङो गोलाव लामा हान्थिनायनि बेसेना बेसेबां लायो जों बिसोरनि भाराखौ जों मिथिला